अठ मइ उणिवीह सौ ॿाहतरि टेवीह मइ उणिवीह सौ टेहतरि अरिड़हं सेप्टंबर उणिवीह सौ सतर अठ सेप्टेंबर उणिवीह सौ चोहतरि टीह मइ उणिवीह सौ उणहतरि